ایک پیشے کے طور پر ماہی گیری کے بارے میں سب سے دل چسپ چیز یہ ہے کہ ماہی گیر ایک اپنی الگ پہچان ہوتی ہے اور یہ پیشہ بہت ہی دل چسپ ہوتا ہے کیونکہ مچھلی پکڑنا ایک کھیل بھی سمجھا جاتا ہے اور ایک کام نہیں سمجھا جاتا یہ تقابلی طور پر دوسرے عام پیشوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوگ لفط لیتے ہوئے یا پھر نہاتے ہوئے مچھلی پکڑنے کا کام کرتے ہیں جس سے ان کی کمائی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی مشق بھی ہوتی ہے جس سے یہ ماہی گیری کا پیشہ بہت دل چسپ ہوتا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ حصہ بھی لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسے اپنے کام میں بھی لاتے ہیں جس سے ان کی پرور ان کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور اسی طرح وہ اپنی روزی روٹی کا بھی کام اس سے کیا کرتے ہیں